ایک ایسی جگہ جس کے کنارے بہت سارے پھولوں اور مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے پودوں نے گھیری ہوئی ہو اور درمیان میں سبز رنگ کی گھاس انسان کے دل کو چھو لے تو ایسی جگہ کو باغ یا باغیچہ کہتے ہیں ہر گھر میں باغیچہ ہونا بہت ضروری ہے میرے پاس بھی ایک باغ ہے میں ایک فطرت پسند شخص ہوں اس لیے مجھے پیڑ پودوں سے بےحد محبت ہے ساتھ ہی ساتھ مجھے باغبانی کا بھی شوق ہے اس لیے میں اس کام کے لیے وقت نکالتا ہوں اور اپنے باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں میرے باغ میں مختلف قسم کے پودے ہیں اس میں طرح طرح کے پھول ہیں جیسے گلاب سورج مکھی لیلی گل داؤدی وغیرہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان حسین رنگوں سے میری آنکھوں کو سرور ملتا ہے اور ان کی خوشبو میرے دماغ کو رنگین بنا دیتی ہے ان کے رنگ میرے باغ کو اور زیادہ حسین اور خوبصورت بنا دیتے ہیں